کیا آپ حمزہ عالی شان سے بات کر رہے ہیں جی مجھے آپ کی ہوٹل سے کچھ کھانے آڈر کرنے تھے مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہوٹل پر کوئی ڈسکاؤنٹ کوپن وغیرہ دستیاب ہے اچھا کون سے کون کون سے کوپن دستیاب ہیں پہلے آڈر پر بیس پرسینٹ کا دستیاب کوپن ہے اچھا ٹھیک ہے میں اس کوپن کو یوز کرنا چاہوں گا اور ایک بٹر چکن اور ایک بریانی اور دس روٹیاں آڈر کرنا چاہوں گا